हमारे गाँव में बहुत से बिजनेस सफल हुए हैं पहला है कि बकरी उत्पादन गरीबों का गाय कहा जाता है बकरी को क्वेस्चन भी आता है गरीबों का गाय किसे कहा कहो बकरी को बोला जाता है देखिएगा गरीब से गरीब जितना भी रहता है ना बकरी पालता है ठीक है और बकरी पालने का जो बिजनेस है बहुत सफल है ठीक है देखिएगा गरीब मतलब एक बकरी लोग लेता है किसी से पोसीया भी लेगा ज़्यादा गरीब है अगर तो ऊ क्या करता है फिर बकरी बच्चा भी देती है मतलब फिर उसको पाल के करता है फिर उसको बेच के उसको दे भी देता है लोग मतलब उस हिसाब से बकरी पालन जो है नीचे पैमाने पे मतलब क्या कहते हैं एक गरीब के पैमाने पे बातचीत रहे है जिनके पास कुछ नहीं है उस पैमाने पे हम बात कर रहे हैं बकरी पालन में क्या है बहुत सा सरल उपाय है सरल तरीके से आप कर सकते हैं उसके लिए सरकार एक लोन भी देती है कि आप बकरी पाल सकते हैं ठीक है तो बकरी पालन क्या है बहुत सा सरल चीज है आप कहीं भी बकरी का जैसे चारा में आपको कोई दिक्कत नहीं कहीं भी ले जाइए बांध दीजिए अपना घास वगैरह चर के अपना क्या कर लेगी पेट भर लेगी ठीक है उसके लिए आपको कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है पहला ये बकरी पालन से से मतलब कहने का मतलब की बकरी पालन बहुत सा अच्छा है सफल हुआ है उसके बाद आइये गाय पालन गाय पालन में क्या होता है गाय भैंस पालन मे क्या होता है ऊ भी सफल है गाय देखिए गाय पालते लोग बहुत से काम गाय गाय के पालन में होता है सफल भी हुआ है ऐसे देखिएगा गाय को हम लोग पालते हैं तो कहीं भी लेके आप घास लेके जहाँ पे घास चारा है वहाँ पर जा के बाँध दीजिए घास चर लेगी खा के जो बछड़ा देती है आप उस दूध भी पीते हैं आपके शरीर में मिनिरल्स मतलब बिटामिन सब वगैरह दूध से मिलता है ठीक है उसके बाद क्या है कि गाय जो गोबर देती है ऊ भी बड़ नीक कम्पोस्ट खाद बनता है जैसे कि एक जगह गोबर को रखता है और गोबर गैस भी बनता है ठीक है ना ये सब गाय पालन हुआ ये सब क्या गाँव घर मतलब गांव में सक्सेस है मतलब क्या बहुत सरल तरीके से से स्तर पर से क्या है ये सब सफल बना है गाय गाय पालन हो गया फिर भैंस पालन हो गया फिर मुर्गी पालन अभी नया नया में आया है मुर्गी पालन मुर्गी पालन बहुत सा अच्छा है मुर्गी पालन सफल भी हुआ उसके बाद मछली पालन मछली पालन भी सफल हुआ है मछली पालन गाँव पोखर मे तलाब में किया जाता है